चिली पनीर मटर पनीर कोकी ढोढो लोलो दालि पकवान बिहु वेज मंचूरियन चिकन मंचूरियन चिली पनीर मटन मुगलई वेज पिजा चिकन पिजा ऑलीव पिजा चीज़ पिजा चाऊमीन आलू मटर वाङण दास बिहु पटाटा चिकिन वेज बिरयानी पुलाव मिठा चांवर वेज बिरयानी मिक्स पनीर बिरयानी